हैलो

हरिओम हा हा हा हा हा न ॾाढी सुठी सुठी साड़ियूं आहियूं आहिनि ॾाढी सुठी सुठी साड़ियूं आहियूं आहिनि ॾाढी सुठी रेंज आई आहे त तव्हांखे छा तव्हांजो बजट छा आहे

अच्छा शादी जे अच्छा त कीअं खपनव बनारसी में खपनव कि कॉटन सिल्क में खपनव कि सिल्क में की कोटा अच्छा हा हा हा त कढ़ाई कढ़ाई वढ़ाई वारी हली वेंदियूं कढ़ाई वारी ॾेखारियांव अच्छा त मतिलबु हैंडवर्क हलंदो की मशीन जी कढ़ाई खपेव हा छोकी हैंडवर्क वारी थोरी मेहंगी हूंदी हथ जो कम थींदो आहे त उहो थोरी मेहंगी हूंदियूं आहिनि मशीन वारी थोरी सस्ती पवंदियूं आहिनि त हीअ साड़ी हा हीअ साड़ी तव्हांखे पंज हज़ार में पवंदी जेका मां तव्हांखे हीअं हाणे ॾेखारी त तव्हांखे पंजे हज़ार में पवंदी हा हिन में मजेंटा कलर आहे फिरोजी कलर आहे साओ रंग आहे हा हा पीलो पीलो कलर आहे हा हा मजेंटा कलर कढजे हा हीअ मजेंटा कलर आहे फोटो तव्हांखे मां मोकिले रखंदीसांव हा त मजंटा कलर सुठो लॻंदव ॾाढो छोकरी सुहिणी आहे की ठीकु ठीकु आहे हा सुहिणी छोकरी जे मथां मजेंटा कलर ॾाढो मस्त लॻंदव

हा बनारसी में छा बूटी बूटी हुजे की खाली प्लेन हुजे या चौड़ो बॉडर हुजे अच्छा हा हीअ हीअ हीअ जेका अथव हीअ प्लेन में अथव बॉडर अथव खाली हीअ थोरी अघु तव्हांखे ठीक लॻंदो बाक़ी जेका बूटी वारी आहे उहा थोरी महांगी पवंदव हिन खां पंज सौ हज़ार रुपया महांगी पवंदव अच्छा हिन में बि का कलर चॉइस अथव की मतिलब को बि कलर हलंदो हा हा चॉकलेटी कलर हीउ फिरोजी कलर हीउ फिरोजी कलर ॾाढो सुठो आहियो अथव हिन बनारसी साड़ी में हिकु फिरोजी कलर ऐं हिकु रॉयल ब्लू कलर ॾाढो सुठो आहियो अथव हू थोरो डार्क आहे अच्छा त हिकु पिस हा हा पिस्ताई कलर हलंदो पिस्ताई कलर हा हीअ पोइ हीअ पिस्ताई कलर जी अथव इहा बि बनारसी साड़ी हूअं त सते हज़ार जी आहे लेकिन मां तव्हांखे थोरो डिस्काउंट ॾई सघं सघं सघां थी मतिलबु

ठीकु ब्राउन टच में ब्राउन टच में त एतिरो ख़ासि कोन वाइन कलर खपेव वाइन कलर अॼुकल्ह वाइन कलर ॾाढो थो हले हा हीअ ॾिसो हीउ वाइन कलर जी ॾाढी सुठी हिकदमु नओ पीस आहियो आहे अॼु ई माल खोलियो आहे अॼ ई तव्हांखे मतिलबु पहिरियों पीस तव्हांखे ॾेखारियां थी हीउ वाइन कलर ॾाढो मस्त

हीअ तव्हां अखियूं बंदि करे अखियूं बंदि करे रखी रखो अखियूं बंदि करे वठी रखो हिकदमु नयो पीस आहियो अथव ॾाढो मस्त कलर आहे

हा हा हा हा हा हा रैड कलर में हा हा हा हा हा न रैड रैड ब्लड वारो ॾेखारियां ब्लड वारो रैड हा हीउ हीउ हीउ ब्लड वारो रैड हीउ ॾिसो हीउ ॾाढो सुठो कलर अथव हिन में मतिलबु सॼे में परियां परियां थोरी थोरी ब्यूटी बू बूटी आहिनि ऐं शिफॉन जी हीअ साड़ी आहे ऐं हीअ पाइण खां पोइ ॾाढी मस्त लॻंदी आहे हिकु हिन में लेहरिया बि आयल आहे अगरि तव्हांखे लेहरिया खपे रैड ऐं वाइट ते लेहरिया आहे हा हिक लेहरिया साड़ी आई आहे हीअ ॾिसो लेहरिया साड़ी हिन में रैड वाइट जो कॉम्बीनेशन आहे त ॾाढो मस्त लॻंदो आहे हीउ बूटी वारी ईंदव अच्छा ऐं ॿियो ॾिए वठ लाइ केरी केतिरियूं खपनव कहिड़ी प्रिंट हा प्रिंट प्रिंट हलंदी न अच्छा हीअ ॾिसो हीअ प्रिंट वारी हिन में बि कहिड़ा कलर खपनव या नंढी प्रिंट खपेव वॾी प्रिंट खपेव अच्छा ॾिसो हीअ हीअ नंढी प्रिंट वारी हीअ साड़ी कीअं थी लॻेव तव्हांखे त हिन में घणी साड़ियूं खपनि ॿाराहं खनि खपनव त हिन में ॾिसो हिकड़ी लाइट कलर जी अथव कुझु डार्क कलर जी अथव तव्हांखे लाइट खपनव डार्क खपनव ह हा हा हा त हीअ ॾिसो हीअ साड़ियूं जेके आहिनि पंज छह जेके साड़ियूं रखी आहिनि हिन में कोई पसंदि कयो हा हा हा हा अच्छा ऐं ॿियूं ॿिए प्रिंट मां ॾेखारियांव थी हुन में सॼे में प्रिंट आहे हिन में त खाली पल्लू में प्रिंट हुई न हुन में सॼे में प्रिंट आहे त हीअ ॾिसो हीअ हीअ बि साड़ियूं जेके सॼे में प्रिंट आहिनि जेके तव्हांखे रंग सुठो लॻे उहो मां तव्हांखे खोले ॾेखारियां अच्छा हा हीअ ॾिसो गुलाबी खोलण खां पोइ ॾिसो कहिड़ो मस्त पियो लॻे हीअ साइड कयां ॿियो कहिड़ो कलर पियो पसंदि अचेव अच्छा अच्छा हा सही ॻा हा हा सही ॻाल्हि आहे त हा सही ॻाल्हि आहे त बंधेज में खपनव बंधेज में बि अॼुकल्ह नयो माल आहियो बं हा हा हीअ बंधेज में ई ॾाढी सुठियूं माइयुनि जे लाइ हीअ ॾाढी सुठी बंधेज में साड़ी आई आहे हुन में यैल्लो कलर अथव ॻाढ़ो रंग अथव साओ अथव राणी अथव हीअ राणी अथव त हाणे तव्हां जूं घणियूं साड़ियूं थी वियूं सत सत साड़ियूं थी वियूं तव्हांजी हा हा हा अठ त थी वियूं अठ थी वियूं हाणे मां तव्हांखे बिल ठाहे थी ॾियां ठीकु आहे हीअ वठो तव्हांजो हेतिरो जो बिल थियो अथव डिस्काउंट डिस्काउंट त मां कंहिंखे ॾींदी कोन आहियां लेकिन हल तव्हां पहिरीं दफ़ा आहिया आहियो त तव्हांखे मां डिस्काउंट ॾियां थी ॾह परसेंट डिस्काउंट ॾियां थी बसि ठीकु आहे ॾह परसेंट डिस्काउंट ठीकु आहे त मां तव्हांजो माल पैक करायां थी पोइ तव्हांखे पहुचाए रखंदसि ओके ऑडर ओके ओके थैंक्यू अचजो वरी अचजो असांजी दुकान ते हा हा जी थैंक्यू हरिओम